دہلی میں لوگ اس طرح تہذیبی روایت کو جدیدیت اور گلوبلائزیشن کے آگے ایسے برقرار رکھتے ہیں وہ اپنی پرانی تہذیبی روایت کو نہیں چھوڑتے اور انہیں اپنی پرانی تہذیبی روایتوں کے آگے گلوبلائزیشن کو بڑھاوا نہیں دینے نہیں دیتے انہیں اپنی پرانی تہذیبوں سے مطلب ہوتا ہے اور وہ شروع سے اپنی تہذیبی روایتوں پر چلتے ہیں جیسے دلی میں گرونانک جینتی مناتے ہیں تو وہ اپنی پرانی تہذیبی روایتوں پر چلتے ہیں اور وہ گوبلائزیشن کی وجہ سے اپنی کسی بھی تہذیبی روایت میں بدلاؤ نہیں کرتے دلی میں لوگ اس طرح اپنی تہذیبی روایتوں کو جدیدیت اور گلوبلائزیشن کے آگے برقرار رکھتے ہیں جیسے میں اپنے بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں عید کے دن سب مسلمان کرتا پائجامہ شیروانی پہنتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں بچوں کو عیدی دیتے ہیں اور جیسے ہولی کا تہوار آتا ہے سارے ہندو بھائی ایک دوسرے کو گلال لگاتے اور رنگ ڈالتے ہیں آج بھی ہماری تہذیب اور روایت برقرار ہے